جی ہاں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے یہ تاریخ عام طور پر اردو یا علاقائی زبان میں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسکولوں میں ہندوستان کے مختلف تاریخ شخصیت تحریک آزادی اور مذہب ثقافتوں کی تاریخ میں پڑھائے پڑھائی جانی چاہیے تا کہ بچوں کو اپنی شناخت اور ملک کی تاریخ کے بارے میں شور حاصل ہو اس سے ہمیں آنگائی اور رواداری کو فروغ ملتا ہے